गुबुन सोद्रोमा एबा न'खरनि सुबुंफोरजों सम खाथाय मुङै एबा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनाय राहायै जेब्ला आङो ओंखाम संग्रा खथाखौ बिसोरजों बारहोनो मोनगोन अब्ला आङो माखासे गोसोनि खोथाफोरखौ सावरायगोन आरो जिउनि सुखु दुखुनि सोमोन्दै खोथाफोरखौ सावरायलायगोन आरो बिदिनो जेनेबा फिउसार आव लाइफ स्टाइल फोरखौ माबोरै दालांगोन एबा मा मावगोन बेफोर गासैबो खोथाखौ फोरमायगोन आरो बिसोरनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ सोंनानै लागोन जाय खोथाफोरखौ आं मिथिया बेफोर खोथाफोरखौ सोंनानै लागोन आरो बिसोरनिफ्राय माखासे गियान लानो थाखाय आं माखासे बाथ्रा सावरायलायगोन आरो बिदिनो जोंनि न'खरनि हाल सालफोरा बोरै जाबाय दं एबा न'खरनि थासारिफोरा बोरै सोलिगासिनो बे माखासे खोथाफोरखौबो आङो बिसोरजों सावरायलायगोन आरो बिदिनो बिसोरनिफ्रायबो बिसोरनि जिउनि थासारिया बोरै सोलिगासिनो दं बेफोर माखासे खोथाफोरखौबो सोंनानै लागोन आरो जेब्ला आङो बिसोरजों बेबायदि जमायै खोथा सावरायलायनो मोनगोन आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन एबा बे समाव आङो ओरैबायदि हेफि फिल मोनगोनदि मानि आं गावखौनो बावगारलांगोन आरो बिसोरजों गोसोनि गासै खोथाफोरखौ फोरमायलायगोन